हा हा मां मानसी बाइक वारी पेई ॻाल्हायां हा हा दादी असांजे वटि ॾाढी बाइकुनि जी वैरायटियूं आहिनि तव्हांखे कहिड़े नमूने जी बाइक खपे हा हा असांजे वटि टे चारि नमूननि जूं ॾाढी सुठियूं सुठियूं बाइकूं आहिनि जीअं त बजाज जी थी वेई ऐं टी वी एस जी थी वेई एवेंजर थी वेई स्पै स्पलैंडर थी वेई तव्हांखे कहिड़े नमूने जी खपे हा बिलू कलर जी त मिली वेंदव चङा नमूना आहिनि हुन में बि ऐं अंदरि सभु सही आहे हिकर तव्हां अची करे ॾिसी करे पंहिंजो परखी करे ऐं पोइ डन कयो डील तव्हां हा हा दादी ॾाढियूं सुठे नमूननि जूं आहिनि ऐं हिन खां बि सस्तियूं किफ़ायती दाम ते बि मिली वेंदव हा हा मिली वेंदव स्पलैंडर जी त किफ़ायतीखे मिलंदव लख जे आसिपासि मिलंदव ऐं बजाज जी थोरी सतरि असी ताईं मिलंदव तव्हांखे कहिड़े नमूने जी खपे हा हा मिली वेंदव त हा बिलू कलर बि मिली वेंदव हा हा अच्छा हा हा मिली वेंदव तां हिकु बार अची करे तव्हां डील हिते पकी करे वञो स्पलैंडर आहे टी वी एस आहे बजाज आहे ऐं एवेंजर आहे एतिरा चङा नमूना आहिनि जीअं तव्हां अचो मुंहिंजी दुकान ते दादी हिकर अची करे ॾिसो तव्हांखे जेको बि मॉडल पसंदि हुजे तव्हां उहो नमूने जी गाॾी खणो भले तव्हां ऐं तव्हांजो बजट में ई हूंदव उहा गाॾी बि मिली वेंदव मिली वेंदो तव्हां तव्हांजे पुट खे हिकर वठी अचोसि ऐं हुनखे ॾेखारियोसि चङा नमूना आहिनि असांजे वटि जी जी जी ठीकु ठीकु आहे